म्हाका फोटोग्राफी करपाक खूब आवडटा पण हांव फोटोग्राफी पयलीं सारको करपाक कळनासलें म्हाका फोटोग्राफी हांव बारीक बारीक हेंची काडूंक लागलो तेन्ना हांव हेची पयलीं बारीक बारीक झाडांची काडूंक लागलो मागीर व्हडल्या व्हडल्या झाडांची मागीर पक्षी दिसले जाल्यार पक्षांची करूंक लागलो फोटोग्राफी ते बी पक्षी डिफरंट डिफरंट दिसले जाल्यार ते डिफरंट डिफरंट पक्षीचें काडूंक लागलो जेन्ना हांव शेतान वयतालो ते तरव बी घालताले लोक तेन्ना ते तरव्याचो फोटो काडटालो जे चिखलान वयताले ते चिखलान लोकांचे चिखला चिकलान ते कशे रावता आनी तशे फोटो मारतालो ते डिफ्रंट डिफ्रंट मारतालो आनी जेन्ना जी गोरवां वयतालीं तेन्ना शेतान चुकान तेन्ना हांव तेंचेय फोटो मारतालो कुत्री माजरां कुत्रे कुत्री बी गेली जाल्यार तेंचेंय मारतालो आनी जेन्ना पावस येतालो तेन्ना हांव त्या पावसाचेय फोटो मारतालो पावसान जेन्ना अशें कोण अशें निस्तें गरों वयतालो तेन्ना न्हंयेचे तेंचे हांव फोटो मारतालो जेन्ना ते व्हळ्यार वयतालो तेंचेय फोटो हांव शूट करतालो आनी जेन्ना लोक गरोन व्हडले व्हडले नुस्तें काडटालो तेन्ना ते नुस्त्याचे डिफरंट डिफ्रंट फोटो शूट करतालो आनी जेन्ना जेन्ना देवळान वयतालो तेन्ना हांव ते देवळाचे भायल्या बॅकग्रावंडाचे फोटो मारतालो आनी जेन्ना ती मुर्ती पुजेक लायल्या तेंचे फोटोशूट करतालो